हैलो हँ बाजू हमराके परोर चाही परोर सए रुपए छै केतना रुपए किलो छै इतना महँगा छै किछु कम करियौ ने नहि किछु कम करियौ बहुत महँगा छै किछु कम करियौ ने एक के जी लऽ लेब परोर किछु कम करि दियौ

ठीक छै तऽ आलू कैसे छै पचास रुपए किलो छै हे पैंतालिस रुपए किलो दऽ दियौ बड्ड महँग छै आब उतना महँगा सब्जीके दाम बतेबै तऽ किछु तऽ कम करयके पड़त ने किछु कम करि दियौ भिंडी छै हँ भिंडी कैसे छै ओ ठीक छै तऽ भिंडीयो एक के जी दऽ दियौ आओर टमाटर छै टमाटर कैसे रुपए किलो छै आब दाम किछु कम भऽ गेल छै तैँ कम कऽ दियौ कितना रुपए किलो देबै एक सए बीसके किछु पैसा आओर कम करि दऽ दियौ ने सए रुपए किलो दे दियौ इतना सारा सब्जी लेलियै किछु आओर कम करि दियौ ओ कितना रुपैआ भेल तीनोके

आओर भिंडी लेने छली यए टमाटर लेने छली यए ठीक छै सभ दऽ दियौ